हेलो

हाँ नमस्ते अरे हम कल तुम्हारी बस में बैठे थे और बस का ड्राइवर इतना गंदा है कि दारू पी कर गाड़ी चला रहा था हाँ दारू पी कर गाड़ी चला रहा था कहीं एक्सीडेंट कर दे और बस की वह सीटें भी फटी हुई है नहीं कुछ बोला नहीं था वो जैसे बहुत नशेड़ी टाइप था नशा किया था और बहुत भीड़ भर लिया था बस में बैठ मतलब सीट भी नय मिल पा रही थी बैठने को मैं खड़े हो कर तो आई औ नहीं तो ये वो जो बस की गेट होती है उसको बंद भी कर दिया चढ़ने भी नहीं दे रहा था बहुत धक्का देने के बाद वह गेट को खोला नहीं चढ़ने देने वाली बात है हाँ उस ड्राइबर को उस पर से चेंज कर दीजिए फिर कोई नहीं आपके बस पर चढ़ेगा हँ इतना वह गंदा है ना कि वह इतनी भीड़ को वह भर लिया था इतनी भीड़ भर लिया था पर उसका बोलने का तमीज़ नहीं है ड्राइबर को हाँ और गड्ढे में गाड़ी भी कूदा देता था बहुत हर जगह गड्ढे में गाड़ी मतलब डर लग रहा था कि रोड पर देख ही नहीं रहा है ऐसे में यदि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता कुछ लोगों को हो जाता तो फिर क्या होता आप अपने ड्राइवर को चेंज करिए हाँ नहीं तो फिर आपकी बस में कोई नहीं बैठेगा अगर हाँ और अपने जो बस का वो है सब मतलब उसकी सीट वग़ैरह टायर भी उसका ख़राब है रास्ते में पंचर भी हो गया था हाँ पंचर हो गया था वहाँ क़रीब सावा पौन घंटा हम लोग खड़े थे तो उसके बाद में बस बनी तो वहाँ से हम लोग निकले ऐसे में कौन बैठेगा आपकी बस पर वही जगह हाँ उसको नहीं रख पहले अपना वह टायर चेंज करवा दीजिए हाँ वह तो है और ड्राइवर भी चेंज करवाइए उसको गाड़ी चलाने का तरीक़ा बिल्कुल मालूम ही नहीं है कहाँ कैसे ले के जा रहा है नहीं ले कर जा रहा है कैसे पैसेंजर से बोला जाता है पसेंजर से बोलने का ढंग भी नहीं है उसको नहीं कुछ भी नहीं है बहुत लांग्वेज उसकी मतलब कुछ बोलने के बाद बहुत उसकी लांग्वेज गंदी निकलती है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है चलिए ठीक है मैं कर दीजिएगा ठीक है नमस्ते